देखिऔ मैथिली भाषाके जहाँ तक तुलना छै आन भाषा जे हमरा सान्निध्यमे जाहि सन्दर्भमे जाहि क्षेत्रमे हमसब रहि रहल छी ओहि क्षेत्रमे खासकऽके हिन्दी बहुतायत रूपमे चूँकि उत्तर भारतमे खासकऽके बिहारके सहरसा सुपौल आओर भी जे जिला छै जाहि जिलामे मैथिलीके साथ साथ मैथिलीके जे विकृत रूप कहल जा सकै छै ठेठ भाषा कहल जा सकै छै ओहि रूपमे बाजल जाइ छै तऽ ताहि दुआरे एकर तुलना निकटस्थ अगर देखल जाइ तऽ हिन्दीए छै जकरा साथ साथ जे छै लोग दुनू भाषाके बुझै छै मैथिली मैथिल जे छथि सेहो हिन्दी बुझै छथि हिन्दीके भाषी जे छथि ओहो मैथिली बुझै छथि लेकिन एहिमे एकर जड़ि जे खासकऽके अगर कहल जाइ माइ बापके रूप कहल जाइ माइके रूप कहल जाइ तऽ संस्कृत जे देवभाषा छै देवभाषा धीरे धीरे विलुप्त भऽ रहल छै ओकरो साथ होना चाही ओकरो सान्निध्यमे ओकरे सानिध्यमे रहना चाही जे नहि रहि रहल छै ई बड़ा दुखद बात छै ताहि दुआरे संस्कृतके भी साथ तुलना हुअए लेकिन आब तऽ सब तरहसँ देखल जाइ छै जे संस्कृत आओर जाहि संस्कृतके बजनिहार पढ़निहार लिखनिहार छै सेहो धीरे धीरे जे छै कम भऽ रहल छै तऽ तेँ दुआरे मैथिलीके तत्कालीन रूपमे देखल जाइ तँ हिन्दीके साथ ज्यादा तुलना छै